म्हज्या आजी आनी आज्या टायमार तशेंच आवय बापायाच्या टायमार शिकप हें खूब कठीण आशिल्लें कारण त्या टायमार सुविधा तांकां मेळनाशिल्ली पूण आतांच्या काळार सगळ्यो सुविधा सरकारान भुरग्यां खातीर उपलब्ध केला जश्यो शाळेंनी वचपाक तांकां गाडयो टिफीन मिड डे मील अशें तांकां दितात तशींच पुस्तकांय तांकां फ्री दिवंक लागल्यात आतांच्या काळांत शिक्षण हें खूब गरजेचें कारण शिक्षण नाजाल्यार मनीस कांयच करूंक पावना थँक्यू